जी हां गल्लबात ऐ कि क्वेश्चन एह् असें गी सोआल पुच्छेआ गेआ दा कि थुआढ़ी फेवरट गेम जिस्सी आखदे मन पसंद गेम मनपसंद खेढ केह्ड़ी ऐ ते मनपसंद खेढ दी गल्ल करां अ'ऊं ते इक जिसलै अ'ऊं निक्का होंदा हा इक खेढ अस दिखदे हे खिद्दू खिद्दू खेढ बड़ी गै शैल खेढ ऐ मेरे समें दी गल्ल कीती जाऽ कि की खिद्दू खिद्दू खेढ बड़ा मजा औंदा हा खिद्दू खेढ च केह् ही टीम स्पिरिट जिस्सी अस आखदे कि माह्नू जेह्दे च माह्नू जुड़ी जुड़ियै ते केईं चीजां जेह्की ठीकरियां संतोलिया खिद्दू गी अस संतोलिया आखदे हे संतोलिया ओह् इन्ना मजा औंदा हा कि उस खेढ च कि अस खिद्दू कन्नै दो टीमां होंदियां उसदे बिच्च ते इक टीम जेह्ड़ी होंदी संतोलिया जेह्ड़ियां सत्त ठीकरियां होंदियां सत्त ठीकरियां चाढ़दी ऐ ते जेह्ड़ी दूई टीम ऐ ते ओह् कोशिश करदी ऐ की जि'यां कोई ठीकरी चाढ़ने गी औंदा ते उस्सी बाल मारदे ते ओह् आउट होई जंदा ते इस गेमै च एह् ऐ कि एह् सिलसिला चलदे रौंह्दा ते माह्नू लग्गे दे रौंह्दे कि एह्दे बिच्च फिर एह्दे बाद एह् होंदा कि जि'न्ने जि'न्ने टैम जिस बंदे ने मतलब जिस टीमा ने जैदा टैम लाइयै बंदे अपने जा आउट निं होन दित्ते ते ओह् टीम जित्ती जंदी ऐ कुल मलाइयै संतोलिया संतोलिया बड़ी शैल गेम ऐ मतलब लेकिन अज्ज दे जवानें च दिनचर्या दे जमाने च जेह्ड़ा मोबाइल फोन दा जमान्ना आई आ ता इस मोबाइल फोन दे जमान्ने च ओह् ओह् खेढां गोआची गेदियां बिल्कुल विलुप्त होई चुकी दियां मतलब रेही हियां निं कि की गल्ल ऐसी ऐ कि संतोलिया खेढ मेरे टैमा च मतलब काफी जैदा अजकल्ल बच्चे दिक्खेआ जाए फोन लेइयै फ्री फायर पबजी एह् चीजें इं'दे बिच्च बड़ी गेदे ते कम्म मकाई गेदे दिक्खेआ जाए ते फिर मतलब केह् होई सकदा बनी सकदा देसा दा केह् बनना तो चलो केह् आखचै में ते इ'यै आखना चाह्गा कि मेरी खिद्दू संतोलिया गेम मेरी फेवरट गेम ऐ तुस बी उस्सी खेढो ते अग्गें लेइयै चलो